बाग़बानी मैंने शुरू की है मुझे एक तो क्या इधर उधर घर घर में बाग़बानी होती है तो सब की बाग़बानी देख कर मेरा भी मन होता था कि मैं भी फूल लगाऊँ तुलसी लगाऊँ औषधियाँ लगाऊँ इस प्रकार से मैंने इधर उधर देखा तो मैंने सब से पूछ कर पूछने के बाद मैंने लगाई लेकिन मुझे कुछ कुछ समझ मे नहीं आया कुछ कुछ पौधों को मैं सही नहीं उपयोग कर पाई तो इस लिए मैंने यूटूब पर देख देख कर उसके बाद मैंने किस तरीक़े से पौधों को की देखभाल की जाए किस तरीक़े से पौधों को लगाया जाए कैसे लगाया जाए कैसे सींचा जाए ये सभी चीज़े मैंने है ना यूटूब पर देख देख कर ही लगाई हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पौधे वग़ैरह लगाना औषधि भी मुझे मिल जाती है इससे क्या है तुलसी वग़ैरह ये सारी जड़ी बूटियाँ है सब प्राप्त हो जाती है घर बैठे ही हम को सारी औषधि मिल जाती है इसी लिए है ना हमें अच्छा लगा पौधे पेड़ पौधे लगाना दूसरा उन से पौर पेड़ पौधे पर जब फूल खिले हुए होते हैं हवा शुद्ध आती है तो मतलब मन का एक कहना चाहिए अपना मन बड़ा ख़ुश होता है उन्हें देख देख के और मन में ताज़गी आती है थोड़ा अपने अंदर से ख़ुशी महसूस होती है इस लिए हमेशा बग़ीचा वग़ैरह हमेशा लगाना चाहिए हर इंसान को